بہت سی تھوک مارکیٹیں ہیں جسے میں جانتا ہوں جیسے کہ صدر بازار ہے دہلی بازار ہے جس سے آپ سامان سستے داموں میں لے سکتے ہیں اور اسی طرح چاندنی چوک کے تھوک مارکیٹ ہیں اور بھی دہلی میں تھوک مارکیٹیں ہیں جس سے میں واقف ہوں اور اسی طرح حال ہی یا برسوں میں یعنی آج کل کے ٹائم میں سبزیوں کی قیمت بڑھتی رہتی ہے مسلسل بدل رہی ہے بدلاؤ آ رہا ہے پہلے کے زمانے میں پیاز آلو وغیرہ سب بہت سستے ملا کرتے تھے لیکن آج کے ٹائم پر بہت زیادہ مہنگائی بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے زندگی گزارنا بہت مشکل ہو گیا ہے آنلائن شاپنگ کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ آنلائن شاپنگ میں کافی سمئے کی بچت ہوتی ہے ساتھ ہی گھر بیٹھے آسانی سے ساپنگ کر سکتے ہیں آنلائن شاپنگ کی مدد سے آپ اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی چیز چن سکتے ہیں بنا ٹائم کے ٹینشن لیے بنا کسی پریشانی کے اپنی من پسند چیزوں کو آرام سے خرید سکتے ہیں اور اس کی اچھی چیزیں یہ ہیں کہ آنلائن شاپنگ کہیں بھی کبھی بھی ٹائم پر کی جا سکتی ہے آنلائن شاپنگ میں پروڈکٹ کی قیمت کافی اچھی اور کم ہوتی ہے کوئی سا بھی پروڈکٹ جو آپ کو پسند ہیں سلیکٹ کر سکتے ہیں آنلائن شاپنگ کے ذریعے آپ اپنے دوستوں اور رشتے داروں کو کہیں بھی آسانی سے گفٹ بھیج سکتے ہیں اور اس کی بری چیزیں یہ ہیں کہ آنلائن شاپنگ میں پروڈکٹ لینے کے بعد آپ کو اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے ڈیلیوری کم سے کم دو تین دن میں ہوتی ہے اور کبھی کبھی پروڈکٹ پہنچنے میں اس سے بھی زیادہ دن لگ جاتا ہے اور اکثر سامانوں پر کبھی کبھی ڈیلیوری کرنے کا زیادہ بھی چارج جوڑ دیا جاتا ہے جس سے آفلائن کے بدلے آنلائن سامان منگانے پر کافی پیسہ خرچ ہو جاتا ہے